हाँ मध्य प्रदेश में शिक्षा के विकास हो रहा है शिक्षक एक महत्वपूर्ण साधन है उन्नति और विकास के लिए मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर भी बढ़ गई है और कौशल विकास पर ध्यान दिया जा रहा है कौशल विकास केंद्र बनाए जा रहे हैं जहाँ बच्चों को कौशल शिक्षा दी जाती है रोज़गार के लिए तैयार किया जाता है और कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं अब आनलाइन शिक्षा भी दी जा रही है और शिक्षा विदेशी से शिक्षा ली जा रही है और दी जा रही है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा और ले अच्छे से लेना चाहिए ताकि वे आगे बढ़कर समाज का नाम रौशन कर सकें और देश का भी नाम रौशन कर सकें